नमस्कार नमस्कार बताइए गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले जो है गोभी ले लेंगे तो गोभी के बाद जो है कुछ मसाले ले लेंगे प्याज़ लहसुन अदरक यह सभी इकट्ठा कर लेंगे नहीं नहीं गोभी को फ्राई करके बनाएँगे तो अच्छी सब्ज़ी लगेगी कच्ची गोभी की सब्ज़ी में थोड़ा सा जो है वह महक हो जाती है इसलिए अगर फ्राई करेंगे तो अच्छी रहेगी गोभी को पहले अच्छे से खूब धूल लेंगे धूलकर उसको हल्का गरम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर कुछ देर जब गोभी को छोड़ देंगे उसके बाद उसके जो कीड़े होते हैं ना कीड़े उड़े सब मर जाएँगे उसके बाद आप उसको तोड़कर सूखाकर गोभी थोड़ा और उसके बाद फ्राई कर लेंगे गोभी सूखाकर फ्राई करेंगे तो तेल छिटकेगा नहीं ठीक है

उसके बाद गोभी नहीं नहीं चावल फ्राई करना है जैसे आदमी कच्चा चावल पकाकर खाता है और फ्राई भी कर लेता है तो फ्राई करने के लिए जो है आप चावल पका लेंगे पकाने के बाद जो है कड़ाई में तेल वेल डालकर लहसुन प्याज़ डालकर अदरक मिरचा वगैरह जो भी होता है इन सबको डालकर उसके बाद चावल को थोड़ा हाथ से फोड़कर उसके बाद उसको कड़ाई में डालकर थोड़ा हल्दी नामक वगैरह डालकर इसको बढ़िया से फ्राई कर देंगे तो आप इसे ही चावल उबल खा सकते हैं पनीर के लिए जो है आप पहले पनीर खरीदोगे पनीर बढ़िया खरीदना इसके बाद जो है आप पनीर के छोटे छोटे पिसेस काट लेना और उस पनीर को हल्का फ्राई हाफ फ्राई कर के रख देना आदमी फूल फ्राई भी कर लेता है और हाफ फ्राई भी कर लेता है जैसा आपको शाही पनीर बनाना है हाँ हाँ तो वही बता रहे हैं ना कि जैसे आपको अगर पाँच सौ आदमी का पनीर बनवाना है तो पाँच सौ लोगों के लिए कम से कम आपको जो है तीस से पैंतीस किलो तीस किलो पनीर चाहिए पच्चीस तीस के पच्चीस तीस किलो जो है पनीर रहेगी लगभग एक से डेढ़ किलो नमक पड़ेगा ठीक है और उसके बाद जो है उसमें लहसुन अदरक प्याज़ ई सब लगेगा जैसे क्या होता है कि कुछ लोग वह पेस्ट बनाकर डालते हैं उसमें टमाटर भी पड़ेगा टमाटर का पेस्ट प्याज़ का पेस्ट और कुछ लोग उसको खड़े मसाले के साथ भूनकर जो है अदरक लहसुन प्याज़ को उसके बाद जो है उसकी पूरी ग्रेवी तैयार करेंगे ग्रेवी तैयार करने के बाद उसमें पनीर के पिसेस डाल देते हैं अगर आप मटर पनीर बनाएँगे तो उसमें आपको मटर भी चाहिए नमस्कार